हय म्हजो भाव स्पोर्ट्सांत खूब आवडटा आनी ताका स्पोर्ट्स खूब आवडटा आनी तो स्कुलांत खुबशे प्रायजीस बीन घेवन येता ताका स्पोर्ट्सांत वचूंक खूब आवडटा आनी ताका चड करून ताचो करियर तो स्पोर्ट्सांकूच घेतलो अशें ताचें हें आसा विश तो आमचे म्हज्या क्लासींत चड चड जावन स्पोर्ट्सांत वताले हांव जेन्ना स्कुलांत आशिल्लें म्हजे क्लासमेट्स चड करून स्पोर्ट्सांत आशिल्ले स्पोर्ट्सांत आशिल्ले जाल्यार चड करून माक्सूय स्पोर्टसाचे माक्सूय येतात आनी म्हाका दिसता की स्पोर्ट्स हें बरें